شاہجہاں پور میں سبھی دھرم كے لوگ رہتے ہیں جیسے ہندو مسلم سكھ عیسائی ان سبھی كا تیوہار ہوتا ہے اور ہمارے شاہجہاں پور میں عید بہت اچھے سے منائی جاتی ہے اور ہندوؤں كا بھی تیوہار ہوتا ہے جیسے دیوالی ہولی اور بہت سے تیوہار ہوتے ہیں رکشا بندھن عیسائیوں كا بھی تیوہار ہوتا ہے سكھوں كا بھی تیویار ہوتا ہے سبھی كا تیوہار ہوتا ہے سب مل جل كر رہتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے كہ سب پریوار والے ہیں بہت اچھے سے سارے تیوہار منائے جاتے ہیں